شادی جیسی تقریبات میں پانی کا انتظام کرنے کے لیے ہم ڈائریک پانی سپلائی سنٹر پر بات کر لیتے ہیں یا چھوٹی بوتل اور گلاس نما شکل میں ہم اپنے مہمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں